मैं अपने लेखन का जो लक्ष्य है मतलब मेरे लिखने का जो महत्त्वपूर्ण लक्ष्य है वो यही है कि मैं अगर बार बार लिखूँगी तो वो चीज मुझे बहुत अच्छे से याद हो जाएगी जिससे कि मैं एग्ज़ाम में उसको स्पष्ट रूप से क्लियर रूप से लिख सकती हूँ जिससे कि मेरा जो टाइटल होगा मेरा जो सब्जेक्ट होगा उस पर मैं जादा से जादा लिख सकती हूँ अगर मैंने सबसे पहले लिखने के प्रयास से अगर उसको आगे बढ़ाया है तो एग्ज़ाम में क्या होता मैं बहुत से मतलब कि एक टॉपिक पर बहुत से पेराग्राफ बना सकती हूँ और उसमें मैं जादा से जादा पेज भर सकती हूँ और जो आर जी पी भी होती है आर जी पी भी का एक रुल होता कि जितने ज्यादा पेज भरते हैं उतने ज्यादा नंबर मिलते हैं पर मेरे लेखन का एक मेन जो गोल है और मेरी जो मेन मेरी महत्त्वकांक्षा है वो यही है कि मैं अच्छा लिखने के बाद में मैं अपने एग्ज़ाम को अच्छा बनाऊँ जिससे कि मेरा रिजल्ट अच्छा बने और उसके बाद में मैं ये हासिल करना चाहती हूँ मतलब अच्छा पर्सेंटेज हासिल करना चाहती हूँ और किसी भी विषय पर लिखने के तरीके से ये प्रतीत होता है कि लिखने से ही सामने वाला आकर्षित होता है जिससे कि वो अच्छे नम्बरिंग करता है और हमें अच्छे नंबर देता है उदहारण के लिए यदि हम उसका उद मतलब किसी भी चीज का उद्देश्य मनोरंजन करना होता है तो वह अपने लेखन में चुटकुले का उपयोग करके उसे और ज्यादा आकर्षित बना देता है और किसी लेखक के उद्देश्य को अगर हमें सुराग शीर्षकों और जो लेखक की पृष्ठभूमि में पाए जा सकते हैं उसे मतलब ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करने से और ज्यादा से ज्यादा उसे लिखने से ही उसका जो स्पष्टीकरण है उसकी जो क्लियरनेस है वो स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाती है उसके बाद में जो लिखना मतलब लिखना मतलब कि हमारे भावों और विचारों को कलात्मक रुप से मतलब की एक जो कलात्मक रूप से हमें उसे अभिव्यक्त करना होता है जैसे कि हम कलात्मक रूप से उसको लिख रहे हैं और ये भी एक कला के रूप में ही होता है मतलब उसको एक शब्दों के क्रम से सुव्यवस्थित करने की एक कला होती है लिखना मतलब किसी भी शब्दों के क्रम को व्यवस्थित करना होता है और भावों और विचारों की यह कलात्मक अभिव्यक्ति जब लिखित रूप में होती है तब उसे लेखन अथवा लिखित रचना कहते हैं